हलो हलो हिरा बुक सेलर मूंखे मूंखे न तव्हांखे ऑडर ॾियणो आहे रजिस्टरनि जो लास्ट टाइम बि तव्हां सुठो ॾिनो हुओ हिन दफ़े बि असांखे रजिस्टरनि जो बुक्स जो ऑडर ॾियणो आहे मूंखे मूंखे उहा ऑडर पंद्रहीं तारीख़ ताईंं खपे मूंखे लिखाइणो आहे न पंद्रहां सौ बुक्स खपेनि नाईन्थ स्टेंडर जा ऐं पंद्रहां सौ ॾहें दर्जे जा खपेनि ऐं टे हज़ार रजिस्टर खपेनि पर रजिस्टरनि जी जीअं तव्हां हर दफ़े कॉलीटी सुठी ॾींदा आहियो हिन दफ़े बि उमेद आहे त तव्हां कॉलीटी सुठी ॾींदव हा असां जे एस जी टी पारां ई था ॻाल्हाईयूं पिया ऐं असां हर दफ़े तव्हांखे ई ऑडर ॾींदा आहियूं ऐं ॿीं न न असां खां अॻे दफ़े तकलीफ़ न आई ऐं तव्हां ॿियूं काई वेराईटियूं इहे शयूं रखियूं हुजनि त उहे ॿुधाइजो हिन दफ़े तव्हां जोमेट्री बोक्स पेनियूं वग़ैरह पेंसिलूं इहे बि असांखे वधे ॾियणू आहिनि छा तव्हां वटि आहिनि इहे हा हर दफ़े तव्हां असांखे मुनाफ़ो करे ॾींदा आहियो उमेद आहे त तव्हां हिन दफ़े बि असांखे मुनाफ़ो करे ॾींदा त असां ऑडर वधीक लिखायूं पेंसिलियूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं कम्पनियूं जी आहिनि तव्हां वटि डोम सिल अजमेर जी हा डोम्स जी पेन्सिल पेनियूं वग़ैरह फुट्टी वग़ैरह तव्हां वटि सभु आहिनि अवेलेबल हा ठीकु आहे पर तव्हां इहो ऑडर असांखे पंद्रहीं तारीख़ सुबुह जो नवें बजे ताईं पहुचाए सघंदव ऐं बोड ऐं डस्टर बि आहिनि तव्हां वटि चॉक थिया ॿियों नोट्स बुक्स ॿियूं बि आहिनि ऐं तव्हां वटि डाईजेस्ट ऐं बुक ॿिया बि आहिनि ठीकु आहे असां तव्हांखे ऑडर ॾिनो आहे हूअं तव्हां असांखे पंद्रहीं तारीख़ ताईं मोकिले छॾिजो जय झूलेलाल